میری پسندیدہ کتابوں کے اندر تو کہنا چاہیے سب سے زیادہ واقعات سب سے سچی اور اللہ کا کلام ہے وہ قرآن کریم ہے اس کے مطالعے سے ہی ساری مطلب انسانی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ بھی زیادہ تر واقعات پر ہی مشتمل ہے قرآن کریم اور اس کے کے سچے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے اس پر ہمارے مطلب واقعات سے ہماری خود سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اندر بھی بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں جو سچے ہیں بہت اچھے ہیں اور متأثرکن بھی ہے اس کے علاوہ پھر دوسرے لوگ بھی بہت آتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے حال ہی حال کے اندر بہت زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا ہے ایک سو سال کے اندر ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں ان کا لٹریچر ہے ان کے مواعظ ہیں اور تبلیغ کے نام سے ان کی کتابیں ہیں انہوں نے بھی بڑے سچے واقعات اس کے اندر لکھے ہیں زیادہ تر اور وہ بھی بہت متأثرکن ہیں اور سچے واقعات ہیں پھر اس کے بعد حال ہی کے اندر جو ہمارے ابھی کووڈ کے اندر ہی انتقال ہوا ہے ان کا مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں انہوں نے بھی پوری مطلب دنیا اسلامی تاریخ کو بھی مطلب بہت متأثر کیا ہے انہوں نے بھی بڑے سچے مطلب سائنٹفک واقعات کو نقل کیا ہے اور لوگوں کو متأثر کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کی کتابیں بھی اگر کوئی اس سے استفادہ کرتے ہیں خاص طور پر مولانا وحید الدین خان کی کتاب جو ہیں جو انہوں نے راز حیات وغیرہ کے نام سے لکھی ہے ایک کتاب بہت زبردست ہے آدمی کی زندگی کو انسپائر کرتی ہے سچے واقعات پر مشتمل ہے